जॾहिं महिमान असांजे घरु ईंदा आहिनि या असांजे शहर में त उन्हनि खे तमामु घणियूं मुश्किलूं थींदियूं आहिनि मतिलब की जीअं रहण सहण में थोरो फर्क़ु हूंदो आहे ॼाण जीअं जॻह बदिलजंदी आहे त निंढ केॾी महिल अलॻि ई हूंदी आहे किथे न ईंदी आहे जॻै बदिलण जे करे मौसम में फर्क़ु अची वेंदो आहे जीअं हवा पाणी बदिलजंदो आहे त कंहिंखे कंहिंखे न सम्झ में ईंदो आहे सूट न थींदो आहे इन करे उन्हनि खे रहण में प्रोब्लम थींदी आहे निंढ विंढ में प्रोब्लम थींदी आहे जीअं खादो खादो हर कंहिंजो पंहिंजे नमूने जो आहे कंहिंजो अलॻि आहे कंहिंजो रहन सहन अलॻि आहे त उन में बि खाइण पीअण में बि उन्हनि खे थोरी तकलीफ़ ईंदी आहे कि भई हुनन जो अलॻि आहे असांजो थोरो फर्क़ु हूंदो या जॻह बदिलण सां की निंढ बि केॾी महिल अचे न अचे इन करे उन्हनि खे बि मतिलबु खादे खाइण में या हवा पाणीअ में या जॻह बदलजण में थोरी त कठिनाई ईंदी आहे थोरी त मुश्किल थींदी आहे इन करे हिननि मुश्किलुनि जो सामिनो त हू ईंदा आहिनि त हुननि खे करिणो ई हूंदो आहे क्यूकी हर कंहिंजो रहणु सहणु अलॻि ई हूंदो आहे की जीअं हर कंहिंजो खादो सेम न हूंदो आहे हर कंहिंजो रहणु सहणु सेम न हूंदो आहे हर कंहिंजी जॻह जेकी आहे उहा सेम न हूंदी आहे जॻह बदिलजण सां रोटी बदलजण सां खादो खाइणु बदिलजण सां या मौसम जे बदिलजण सां बि उन्हनि खे थोरी त मुश्किलूं सहन करणियूं पवंदियूं आहिनि